हाँ भैया मुझे न सब्ज़ी लेनी थी आपकी दुकान से भैया देखो मुझे सब्ज़ी पाँच किलो तो आलू चाहिये और पाँच किलो टमाटर और एक किलो धनिया और दो किलो मिर्ची है न और इसका क्या प्राइस है एक बार मुझे बता दो आप ढाई सौ रुपए किलो नहीं नहीं भैया ढाई सौ रुपए किलो तो बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास में जो सब्ज़ी वाले भईया हैं वह तो इससे कम में दे देते हैं अच्छा देखो भैया थोड़ा कम करके दो क्योंकि इतना नहीं चल पाएगा और आलू आलू का कैसे करोगे तीस रुपए किलो तो नहीं मैं बीस रुपए दे पाऊँगी इसके नहीं नहीं भैया बीस रुपए सही रेट है हमारे वहाँ भी बीस रुपए में देते हैं आप तीस रुपए लगा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा पच्चिस रुपए दूँगी उससे ज़्यादा नहीं दूँगी मैं नहीं नहीं भैया बीस रुपए सही है वैसे तो फिर भी मैं आपको पच्चीस रुपए दे रही हूँ अब आप देख लो पच्चीस रुपए में दो तो बता दो तो फिर आप बताओ कितने लगाओगे आप नहीं नहीं नहीं नहीं अट्ठाईस ज़्यादा हो जाएगा पच्चीस रुपए सही है अरे भैया सेम ही है आलू हमारे पास वाले भैया है न बिल्कुल वैसे अ आप के जो आलू है न सेम वैसे ही आलू वह भी दे रहे हैं वह तो मुझे बीस में दे रहे हैं मैं तो फिर भी आपको पच्चीस दे रही हूँ आपको अच्छा ठीक है सत्ताईस में दे दो और यह धनिया मिर्ची नहीं भैया धनिया भी बहुत ज़्यादा महंगा लगा रहे हो आप इतनी महंगी महंगी सब्ज़ी क्यूँ लगा रहे हो मुझे देखो मैं कई बार आपसे लेती हूँ सब्ज़ी ऐसे भी मत करो आप तो हाँ वह तो आपकी बात सही है लेकिन यह है की बहुत महंगा लगा रहे हो आप देखो थोड़ा कम करो क्योंकि मुझे तो इकट्ठी सब्ज़ी लेनी है देखो पाँच किलो आलू पाँच किलो टमाटर दो किलो मिर्ची एक किलो धनिया यह सब ले रही हूँ मैं आप से तो देखो इतना महंगा तो नहीं ले पाऊँगी इसको कम करो थोड़ी रेट आप नहीं नहीं पच्चिस ही दूँगी मैं अच्छा और यह टमाटर यह जो हैं नहीं नहीं ढाई सौ रुपए बहुत ज़्यादा हैं आप इसमें पंद्रह रुपए कम करो नहीं नहीं देखो भैया मेरा इतना पड़ता नहीं खाएगा आप मुझे सब्ज़ी कम करके दो तभी मैं खरीदूँगी आप से पाँच किलो टमाटर चाहिए पाँच किलो आलू चाहिए और दो किलो हरी मिर्ची और एक किलो धनिया

हाँ छब्बीस नहीं पच्चिस चलो ठीक है ठीक है लगा दो